ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر مذہب كے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جیسے كہ یہاں پر ہندو مذہب كے ماننے والے مسلم عیسائی جین بودھ پنجابی اب پنجابی اپنے اپنے مذہبی مقام جیسے گرودوارہ جاتے ہیں وہاں پر وہاں جا كر كے اپنے گرو نانک صاحب كو مانتے ہیں وہاں جا كر سجدہ ٹیكتے ہیں اور ان سے اپنی اچھائیوں كو مانتے ہیں مانگتے ہیں ان سے كہ ہمارے لیے یہ بھلا ہو جائے اور اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ وہ جاتے ہیں مندروں میں مندروں میں جا كر كے لوگ اپنے بھگوان كو مانتے ہیں مورتی كو مانتے ہیں اور اس سے جا كر كے اپنی اچھائی بھلائی مانگتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے مسلم بھائی ہیں ان كے لیے جو مذہبی مقام ہے وہ مسجد ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں اور سجدہ ٹیكتے ہیں وہ اپنے اللہ كو مانتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنی اچھائی كی دعائیں مانگتے ہیں وہاں جا كر سجدہ ٹیكتے ہیں اور اسی طریقے سے سارے لوگ ہیں سب كے الگ الگ اپنے مقامات ہیں مذہبی مقامات سب كے الگ الگ ہیں مسلم كے الگ ہیں ہندؤں كے الگ ہیں عیسائیوں كے الگ ہیں پنجابیوں كے الگ ہیں